तैरना तैरना हमेशा हर किसी को आना चाहिए क्योंकि तैरना एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज़ है मेरे बच्चे ज़्यादातर सीखना चाहते हैं और सीख भी रहे हैं बड़ा बेटा है वह तो अक्सर रोज़ तैर तैरना सीख रहा है और मेरे जो हसबैंड हैं वह तो बचपन से ही तैराकी रहे हैं हो बनारस में गंगा जी में बहुत ज़्यादा हर रोज़ घंटों दो दो तीन तीन घंटे हमेशा पानी में ही रहते थे इसी कारण से वे वह बहुत ही अच्छे तैराकी बन गए हैं मुझे तो खैर कभी तैरना न सीखा न आता है मुझे क्योंकि यहाँ ग्वालियर में कहाँ ही कोई न गंगा जी थी न उस समय कोई ऐसा साधन था कि मैं तैरना सीख सकूँ